جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں اور اتار چڑھاؤ کے بارے میں سوچتی ہوں کہ وہ ایک جوا ہے اور ڈیجیٹل ایپس نے ہندوستان میں تجارت کو بہت ہی مختلف رخ دے دیا ہوں چونکہ مجھے لگتا ہے کہ خطرناک بھی ہے اور فائدے مند بھی ہے کیونکہ جو لوگ اس کو نہیں جانتے وہ بیچارے کافی حد تک نقصان میں ہیں کیونکہ آج کل ہر فرد آن لائن شاپنگ کرنا ہی پریفر کرتا ہے جس سے جو آن لائن مارکیٹ میں نہیں آتے وہ نقصان میں ہے